हेल' खोनादों ना नोंथाङा खोनादों ना

ए औ माने आङो नोंथाङाथ' मा आबाद मावो ना माइ गायो नङा होमब्ला दा औ आंबो आंबो आं आबाद मावो खिन्थु आङो माइ गाया आरोना माने आलादा आलादा जेनेबा थालिर गायनाय माइ गायो खिन्थु हाया एसे माबा नालाय जोंना एसे दै बारा जायो ओमफ्राय माबेबा माबेबा दै बारा माबेबा एसे गोरान जायो बेखायनो बेबायदि जायगायावहाय माबादि माबादि मायखौ गायनो गायजागोन बेनिफ्राय एसे गियान नांगौमोन आंनो नोंथांनिफ्राय अ अ

औ औ

जोंनि जोंनि हायाव जागोन ना जाया बासमतिफ्रा जोंनि हायाव जायो ना बैसोर बैसोर खोनथा खायो नामा माबामोना जेन'बा मा जायफ्रा जोलै औ औ जोलै माबाग्राफ्रा औ अ अ अ बहा होनदोंमोन नोंथाङा बहा एफ सि आइ आवना अ दा औ औ दा बेनिखायनो दे होमब्ला गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय अ दे